सुबह उठै छियै झाडू मारै छियै घर बहारै छियै घर बहारै छियै अहाँ तब से चौका लगाबै छियै तब राति के दिन के बर्तन रहै छै से माँजै छियै तकर बाद जे छै से चाय बनाबैत छियै चाय बनाकऽ अहाँके सभ धिया पुताके पियाबै छियै अपनो पियै छियै तकर बाद जे छै से अहाँके लेट भय जाइ छै तहन से सब्जी आ दालि जे छै अथि दालि चावल चढ़ा दै छियै आ तब जे छै से चावल बिछलहुॅं तकर बाद धौलहुॅं तब बनेलहुॅं देलहुॅं डेगची मे तब सिझल तब तकर बाद जे छै से अहाँके भात भेल चावल भेल तब पसेलहुॅं तब सब्जी काटलहुॅं अल्लू परवल कोबी बन्धा कोबी अहाँके काटि कऽ सब्जीमे फोरन देलहुॅं प्याज मिरचाइ तेजपात पचफोरना तब बनेलहुॅं सब्जी तब सिझल तब उतारलहुॅं तब साग बनेलहुॅं जेना पटुआके साग पालक के ठरिआ बथुआ कोबी आर के साग मिला कऽ मुरै के साग मिलाकऽ अहाँके भुजलहुॅं तकर बाद जे छै जे सभ नीक लागल से सभ भोजन बनेलहुॅं सभ धिया पुता के खियेलहुॅं तब अपना गेलहुॅं स्नान करलहुॅं पूजा केलहुॅं तब जे छै से खाना खेलहुॅं तब सभकिछो देख भाल करलहुॅं